मुझे सबसे ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ बनाना पसंद है हरी सब्जियाँ जैसे कि पालक घीया कद्दू यह सभी चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है और वसा मिलता है दालें दाल चावल यह सब बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे दाल चावल जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे कम समय लगता है जल्दी भी बन जाता है और पर्याप्त मात्रा में शरीर को सारे के सारे वसा मिल जाते हैं इसीलिए यह सब चीज़ें बनाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और खाना बनाना भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और खाना खिलाना भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा हरी सब्ज़ियाँ बनाना पसंद है